सवेरै दा जेह्ड़ा टैम होंदा ना ओह् बड़ा शैल होंदा सवेरै टैम जेह्ड़े पक्खरू ना दिक्खने गी बड़े शैल लगदे ऐं पक्खरू बड़े शैल लगदे ऐं साढ़ै पिच्छैं अम्ब में सवेरै उट्ठियै ना छत पर जन्नी होन्नी ते पिच्छें अम्ब दा बूह्टा ऐ उत्थें साढ़ै बड़े सारे जेह्ड़े पक्खरू न ओह् सारे पक्खरू मतलब आंदे बैठदे बैठदे फिर में छत पर सैर करनी होन्नी फिर उ'नें गी दिक्खनी होन्नी सुनन्नी होन्नी किन्ने शैल लगदे बोलदे होर बोलदे किन्ने शैल लगदे पक्खरू जेह्ड़े आंदे तोते आंदे कक्न्ने पक्खरू औंदे ओह्दे बूह्टे पर बैठियै बोलदे होर में ना कल्ले गै जन्नी होन्नी कोठे पर कल्ले गै दिक्खनी होन्नी फिर में उ'नें गी कल्ले दिक्खनां बड़ा पसंद ऐ पक्खरुएं गी दिक्खनां बड़ा पसंद ऐ सारे पक्खरू सवेरै उट्ठियै कोठे पर जिसलै करो सैर ते बूह्टा एड्डा पिच्छैं अम्बे दा लग्गे दा ओह् बैठियै चैह्क मैह्क करदे बड़े शैल लगदे ऐ जिसलै उं'दी अवाजां सुनो बड़ा गै शैल लगदा ऐ बड़ा गै शैल लगदा ऐ अवाजां सुनियै उं'दियां ते इक बारी में ऐसा होआ में इ'यां ग्रुप बिच्च चली होर बी लेइयै अपनै कन्नै में आखेआ चलो तुस बी दिक्खो ते उ'नें केह् कीता होर कुड़ियां हां ते उ'नें उ'नें जेह्ड़े पक्खरू आए दे हे उ'नें फिर डोआरने दी कोशश कीती फिर मिगी बड़ा गै बुरा लग्गा में आखेआ पक्खरू बोलदे ऐं डोआरने कैल्ली ऐं उ'नें गी बोलन देओ उं'दे घोसले बने दे उं'दे इन्ने शैेल ते पक्खरू अपने घोसलें बड़े शैल ब'न्नी बुनियै रक्खे दे ते उ'नें गी ओह्दे बिच्च बैठन देओ डोआरने दी कोई गल्ल नेईं होंदी उ'नें गी सुनने गी जिसलै मतलब बोलदे ते किन्ने शैल लगदे उ'नें गी कैल्ली डोआरना उ'नें गी बैठन देओ बोलन देओ सनाना चांह्दे कुछ असेंगी सना दे ओह् कुछ असेंगी चलो नेईं समझ आंदी जेह्ड़ी भाशा जेह्ड़ी ऐ उं'दी असेंगी समझ नेईं आंदी पर ओह् असेंगी कुछ सनाना चांह्दे मतलब कुछ कोई मैसेज़ देना चांह्दे असेंगी पर असेंगी नेईं समझ आंदा पर असें उं'दा ना मतलब कि ख्याल रक्खना चाहिदा जेह्ड़ा पक्खरुएं दा बड़ा सारा ख्याल रक्खना चाहिदा असें ते में अपनी फिर दानें बी पाने चाहिदे उ'नें गी पानी बी पलैना चाहिदा में अपनी स्हेलियें गी बी बोलेआ फिर कुड़ियें गी में आखेआ कुड़ियो उ'नें गी नेईं डोआरना चाहिदा उ'नें गी सग्गोआं पानी पलैओ दाना पाओ उं'दी देख भाल करो तुस मतलब किन्ने शैल लगदे ऐं असेंगी जिसलै बोलदे ऐं जिसलै छत पर चढ़ो अवाजां सुनो किन्ना शैल सवेरे दा टैम पैह्लैं गै इन्ना शैल होंदा फिर उं'दी अवाजां सुनियै होर किन्ना शैल लगदा असेंगी बड़ा गै शैल लगदा फिर असेंगी असें